हमर एहिमे मार्गदर्शक या रोल मॉडल कहल जा सकैए जे एखन अभिनेता छथि अक्षय कुमार तिनकर शिष्य छथिन जे हमर मार्गदर्शक छथि हुनकर नाम छनि शिहान कुमार चन्दन कियाकि शिहान एहि द्वारे लगैत छै जे ई चाइनीज चीज सेहो छलै जे इंडियासँ गेल छलै तऽ चाइनामे छलै तऽ चाइनीज भऽ गेलै आ ओतय जे सीनियर मास्टर रहैत छथिन सीनियर अध्यापक एहि चीजक हुनका कहल जाइत छनि शिहान आ जेना आ हमसभ एकर छात्र छी तऽ हमरासभकेँ कहल जाइए कोच आ हमसभ कोच भेलहुँ एखन ओकरा कि हमसभ सेकंड ईयर या थर्ड ईयरमे छी तऽ ओ हमसभ कोच भेलहुँ आ ओतुका सीनियरकेँ शिहान कहल जाइत छै ताहि द्वारे आ हमर ओ प्रेरणा प्रेरणादायक छथि सर हमर हमरा लेल हमर मार्गदर्शक छथि जे हमरा बहुत नीकसँ एहिमे सिखेलथि कि केनाकी कयल जाइत छै अपना आपके जे छै से केना बचाओल जाइत छै कीसभ कयल जाइत छै ताहि द्वारे जे आइ किछुओ छी हम आ किछु हमरा अबैए कि मार्शल आर्ट की होइत छै तऽ हुनके कृपासँ अबैए आ हम हुनका हरदम धन्यवाद कहय चाहबनि जे कि ओ हमरा भेटलाह हमर जिन्दगी हमर जिन्दगीमे हमर ई जे जा रहल अइ समय ताहिमे ओ हमरा सङ्गे छथि ताहि लेल हम हुनका बहुत बहुत धन्यवाद करय चाहबनि आओर हुनका प्रणाम करय चाहबनि वएह हमर रोल मॉडल छथि उएह हमरा बहुत बेसी प्रभावित कयने छथि